जोंनि ना हमनाय गोदोनि समाव गिलु फालु ना हमोमोन जेखाइ खबाइ लानानै जानजियाव खानानै सान्दुं दुंनो थांबा सान्दुं दुंबा आलि खना खना जुग्रुबनानै नास्राय गिदिर गिदिर मोननाय ना बालाबाथिया मोननाय बेफोरजों जाबोनो हादों गोदोनि मानसिफ्रा दासिमबो बिदिनो मोनो एखनबा समाव सान्दुं दुंबा जेखाइ खबाइ जान्जियाव खाफ्रानानै जों लाइयो संफैयो जाफैयो सान्दुं गोसाबा मोनो सान्दुं दुङाबाबो मोनो एखनबा समाव एखनबा सान्दुं दुंबा बांसिन मोनो दै रानबा आलि खना खना नास्राय मोननाय बालाबाथिया मोननाय गोदोनि दिनाव बांसिन मोननाय जायोमोन दा अनेक खमायलांबाय सोलायलांबाय एखमबा मोनो एखमबा बैफोरबादिनो खम मोनो गोदोनिफ्रायनो हमबोनाय जाबोनाय होम नाजोंनो सलिबोनो हानाय सङै खावै लायनानै जेखाइ खबाइ जान्जियाव खाफ्रानानै गुरनानै लायनानै संफैयो जायो बालाबाथिया नास्राय गोरि सान्दुं दुंबा जोङो गुरनानै मोनबोयो गोदो बो बिदिनो सलिबोयो दाबो बिदिनो सलियो बे बर'नि ओम मावनाय दांनाय ना लायनाय बिसार बिनो आरो नो एखनबा दानि बोथोराव मोनो न' खाथियावबो मोनो गोजानावबो मोनो एखमबा जेखाइ खबाइजों लायबाय एखमबा सेन सानाय जायो एखनबा फासि जालजों जों लायनाय जायो बाहायनो जों ना खौ जों लायबाय थानाय जायो आरो एखनबा दै देरबा मुसारि साथेनानै लायो एखमबा फासि जालजों लाइयो एखमबा सान्दुं दुंबा जेखाय खबाइ लानानै लाइयो जों गुरनानै लाबोयो मोनो बुर्जा मोनबा फोराननाय जायो आरो बुरजा मोनबा एखनबा समाव जों जाख'नो हायाबा फाननायबो जायो आरो गोदोनिफ्रायनो हमबोनाय मोनबोनाय ना दासिमबो जों गारनो हाया जों हमो लाइयो एखनबा फासि जाल सानानैबो मोनो एखनबा दै रानबा बाल्थिंजों सारो मोनो अनेक रोखोमजों जों लाइयो नाखौ अनेक रोखोम गुरनानैबो जों लाइयो सारनानै लाइयो बा फासि जाल सानानै लाइयो आरोखि मोनबोयो ओं जाहाते मोनबोनानै फोरानोबो गोथाङैबो फिनानैबो दोनो नाखौ जों अनेक रोखोम नि खालामो आरोखि गोदोनिफ्रायनो हमबोनाय